पशु पालन में पक्षियों के प्रबंधन और प्रजनन का ध्यान रखा जाता है और यह बड़े पैमाने का व्यवसाय है आश्रय भोजन और संवर्धन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए एक खेत या विशिष्ट क्षेत्र बनाया जाता है इसमें एपिकल्चर यानि मधुमक्खी पालन और एक्वाकल्चर यानि समुद्री जानवरों का पालन शामिल होता है और जैसे जानवरों की देखभाल ना की जाए तो कोई भी इंसान उनको कुछ भी मार देता है या कोई भी पक्षी उनको अपनी नोक से काट देता है कुछ भी ऐसी बहुत सी घटनाएँ भी हो जाती हैं कई बार तो उसी से यह घटनाओं का अनुभव ही होता है कि पशु पालन में अत्यधिक ध्यान देना ज़रूरी होता है